प्यारा दोस्त मोहन मूंखे तुंहिंजी मदद जी ज़रूरत आहे मां पंहिंजा जायदाद जा दस्तावेज़ु बिल्डर खां हासिलु कया आहिनि त उनखे ख़ातिरीअ सां स्टोर करणु चाहियां थो त मां ॿुधियो आहे कि डिजी लॉकर हिकु अहिड़ो ऑप्शन आहे जंहिं में मां पंहिंजे कोई बि दस्तावेज़नि खे ख़ातिरीअ सां स्टोर करण थो चाहियां त मां पंहिंजे जायद जायदाद जा दस्तावेज़ु जेका मूंखे बिल्डर खां मिलिया आहिनि उनखे ख़ातिरीअ सां स्टोर करण थो चाहियां डिजी लॉकर में त मां उहो मूंखे ॿुधाए त मां कीअं करे सघियां ऐं क़दम दर क़दम मूंखे हिनजो स्टेप ॿुधाईंदा वञो त मां पंहिंजे डिजीटल लॉकर में इहे मुंहिंजा दस्त जायदाद जा दस्तावेज़ जा पेपर जेका बि हासिलु कया आहिनि दस्तावेज़ु उन्हनि खे मां स्टोर करे सघियां छो जो मां हीअ डिजीटल लॉकर में मूं वटि घर में त मुंहिंजा पेपर पया आहिनि पर मां ईअं चाहियां थो त मुंहिंजे मोबाइल में बि मां इनखे स्टोर करे सघां डिजीटल लॉकर में त मूंखे कंहिं बि किथे ज अगरि ज़रूरत पए थी त मां इहो पेपर गॾु खणी न घुमां ऐं उनखे मोबाइल में सेव कयां त जंहिं खां मूंखे अगरि किथे बि उनजो कम अचे थो त मां उते कढी सघां ऐं कंहिंखे बि ॾेखारे सघां